आङो लंपेन्ट जिन्सखौ गाननो जोबोर मोजां मोनो आरो लंपेन जिन्सआ मुथा रोजा जि जिआ माने गोबाव लास्टिं होयो आरो कालार थायोबा जोबोर समायो बेनिखाय आङो लंपेन जिन्सखौ जोबोर मोजां मोनो आरो गाननो मोजां दा बेनिखायनो आङो लंपेन जिन्सखौ मोजां मोनो